खोनादों

दङ दामा दामि पिकनिक जाग्रा जायगायालाय दामा दामि दं नों अबे मोनसेआव जायो अ फैजागोन फैनायाथ' दे नोंसोरसो अबे जायगाखौथ' देखाय हैनो हायो देखायहैनो हायो नोंसोरसो अबे मोनसेयाव जागोन बिदि अगुरियाव दं आरो मानासआव दं दामा दामि दं नोंसिनि गोसो मानासआव जायो ना अबाव जायो आंथ' जायखिया देखाय हैगोनल'

मानासखौ साबसिना साबसिन होनदों जाग्राफ्रालाय मानासखौनो अ बेयाव जाजागोन थांनोथ' हानाया हागोन नोंसिनि गारिया जुदि जायगा जायोब्ला अ दे दे ओंखारगोन दे खैथासोआव फैगोन नोंसोरो

मा थारिखआव फैगोन औ खोनादों हेल' जानुवारि दे जानुवारिनि मान थारिखआव फैगोन औ खानादों हेल' जागोन बहुद अ बहुद मानसि जायो जाहैगोनना बोसोर गोदान ना दा अ अ जायो दुइ तिन फास जायो जाबायानो थागोन मा दे दे अ दे अ दे जागोन दे नोंसोर फैब्लानो जाबाय दे दे जायो हो दे नों फै माबादो जाबाय बालाय दोनजासिगोन औ जानाय लोंनाय रेडि गासिबो लाबोजोबदो नोंसोरनो हामदों दे हामदों बिदिनो अ दे बिदि सोंनानै फैयाब्लाथ' आरो गोजाननि मानसि सोंहरनायानो हामदों दे दे